हैलो तुस कौन बोला दे अच्छा अच्छा ते में ना अपनी कुड़ी आस्तै कताबां लैनियां ते कताबां मिली जाङन तुं'दे कोला ओह् उद्धर दकान उप्परूं हां मेरी कुड़ी एम ए पढ़दी ऐ ते उन्नै कताबां लैनियां न सोशालॉजी दी चाहिदी ऐ ते इक मैथ दी चाहिदी ऐ इक ओह्दी साईंस दी भेजी ओड़ेओ ते निक्की बी पढ़दी ऐ बी ए ओह्दे आस्तै थोह्ड़ियां हिंदी दी भेजी ओड़ेओ ओह्दे आस्तै ते एस एस टी दी करी ओड़ेओ कन्नै कोई इक कोई कम्प्यूटर होर फिर तुं'दा बिल शिल केह् स्हाब होग ठीक ऐ ठीक ऐ फिर कदूं तक ओड़गे फिर कदूं तक भेजी ओड़गे फिर ठीक ऐ ठीक ऐ हां ठीक ऐ फिर भेजी ओड़ेओ तुस